पहिरें माण्हू चूल ते रोटी ठाहींदा हुआ हाणे माण्हू सिलेंडर ते रोटी था ठाहिनि सिलिंडर ते रोटी जल्दी ठहीं थी वञे ऐं मस्तु थी ठहीं वञे ऐं पहिरियों माण्हू हथनि सां पिसींदा हुआ हथनि सां माण्हुनि खे महिनत करिणी पवंदी हाणे मिक्सर में विझनि था ऐं फटाफट पिसिजी थो वञे टाइम नथो लॻे ऐं माण्हू पहिरों तए ते गरमु कंदा हुआ हाणे ओवन अची विया आहिनि ओवन में विझी करे कीअं न जल्दी गरमु थी थो वञे ऐं अॻे फ्रिजियूं न हुंदियूं हाणे फ्रिज अची वेई आहे फ्रिज में माण्हुनि खे रोटी रखे थो रोटी ख़राबु नथी थिए असां काई बि शइ राति जो रखूं त ॿिए ॾींहुं ते बि सुठी पेई आहे शइ सुठी ख़राबु नथी थिए